हम हम फोन ठीक करबय लए देलहुॅं र जे हमर फोनमे मतलब जे तरीकाके परेशानी रहय ओ परेशानी अभियो आबि रहल छै अच्छा कते दिनमे फेरसँ आबि मतलब जे देबै अच्छा मतलब अगर फोन देबै तऽ फेर कते दिनमे ठीक भऽ कऽ आबि जेतै अच्छा दू सॅं तीन दिन लागि जेतै लेकिन हमरा तऽ किछु मतलब फोनके काम रहै तऽ एक दिनमे नहि भऽ जेतै मतलब फेर अगर रिपेयर करय लऽ देबै तऽ फेर मतलब फेर तऽ आगूँ किछु परेशानी तऽ नहि ने हेतै

हँ हँ वारंटी चेक करय परतै ने कोना चेक होइ छै

अच्छा भैया अभी किछु मतलब कैमरोमे किछु प्रॉब्लम लागैत रहै जे कैमरोमे किछु फेरसँ नया प्रॉब्लम आबि गेल छै जबकि ठीक करबै लए देलियै ओहिसॅं पहिने कैमरा सही रहय अभी कैमरोमे प्रॉब्लम आबि गेल हँ वारण्टी कार्ड तऽ छै हमरा लागै छै फोनके जब देलियै लऽ ने ठीक होइ लए ओहि किछु मतलब सहीसॅं साफ़ ऊफ नहि केलकै र तैं हमरा लागै यऽ कैमरा ख़राब भऽ गेल यऽ हमर